आदसा आ आंनि न'खरा थारमानि थिलेबलेब न'खर आंहा आंनि बोराइ आं आरो फिसाज्ला सासेल' दं फिसाज्लाया दायो नवोदयआव फरायगासिनो दं दाइन थाखोआव माने आंनि बोराइया नै आबादारिआनो आबादारिआनो होनजाबाय आबाद मावनानै जायो आरो आंबो लोगोसे आबादारि बोराइजोंनो मावफायो लोगोसे आं समाज सिबिनायाव एसे हेफाजाब होयो बेजों लोगोसे लेखा रोङै जेनेबा माबानानै थानाय गामिनि आयजोफोरखौ आं इसे हेफाजाब होयो माने एन आर एल एम आव माने एस आर एल एम आव खामानि मावनानै आङो बिथांंमोननो एसे हेफाजाब होफायो बिथांमोननि थांनानै थानायनि लामाखौ माबोरै थांनानै थानांगौ बेखौ हेफाजाब होनायाव आं एसे हेफाजाब होनानै होफायो